मां नंढे हूंदे खां हिकु सॾे परिवार सां गॾु रही आहियां जंहिंमें अमा बाबा ममी पापा भाउ भेणु चाचू चाची सभई गॾु हिकु ई घर में रहिंदा आहियूं सभई त्योहार गॾु मल्हाया आहिनि मौज मस्ती कई आहिनि हिक ॿिए सां गॾु ई रहणु सिखियलु आहियां मां ऐं जीअं पढ़ाई कई वॾी कई ई नया नया दोस्त बि त ठाहिया नी जीअं पढ़ाई अॻिया वधी ईअं नया दोस्त ठहंदा विया कुझ झूना दोस्तनि जो साथ छुटियो पर ज़िंदगी आहे उहा त अॻिया वधणी ई आहे उन सां मां हिकु ॻाल्हि सिखी के ॿिया त शायद ईंदा ऐं वेंदा पर पंहिंजो परिवार जे सां मां गॾु रहिया थी उहो त मुंहिंजो ई आहे नी उन मूंखे साथ कॾहिं न छुटंदो हर हाल में उहो मूंखे साथ ॾींदा पोइ चाहे पढ़ाई में किथे मूंखे मुश्किल हुजे त भाउ भेण जो साथ रमणो हुजे त भाउ भेण सां गॾु ईअं जो कॾहिं जीवन में मूंखे मुश्किली अचे त ममी पपा जो साथ उन जो आशिर्वाद मूंसां गॾु रहे थो त बसि हिकु मां वस्तु सिखी आहियां मूंखे कुझ बि ममी पपा जो आशिर्वाद पंहिंजे सिर त न वञे